इहो विवो वी ट्वेंटी फोन आहे न मस्तु फोन अथव मां वरितो आहे जॾहिं खां मूंखे जाम सुठो हिन आउटपुट मिलियो आहे हिन फोन मां छा त मस्तु फोन अथव हिन में न बैट्री बैकअप आहे न पंज हज़ार एम एच जी अथव हिन में फ़ास्ट चार्जिंग जो बि सपॉट आहे फ़ास्ट चार्जिंग तव्हांजी शायदि टीह मिंट जे अंदरि थी वेंदी अथव त मूंखे त वणियो भाई इहो फीचर्स हिनजो जाम और सुपर एम्ब्रोइड डिस्प्ले अथव हुन एम्ब्रोइड डिस्प्ले में तव्हां ॾिसंदा आहियो न हिकदमि वाइब्रेंट कलर ईंदा अथव हुनजा तव्हांखे मूवी मूवी सीरीज़ ॾिसण में ज़बरदस्त तव्हांखे मज़ो ईंदव हुनजे अलावा तव्हां हिन फ़ोन में ॾिसंदव त हिन आहे कैमरा अॻियां अथव तेरहां मेगा पिक्सल पुठियां अथव फोर्टीन मेगा पिक्सल तव्हां खीचंदव न छा फोटो ईंदा अथव मज़ो अची वेंदो आहे हिन फोटोज़ ॾिसी करे तव्हांजी मेमोरी मस्तु ठही वेंदी आहे फोटोज़ जी हिनजे अलावा हिनजे अलावा हिन में न गेमिंग मोड अथव गेमिंग मोड में न तव्हां खिलंदव न हिकदमि तव्हांखे रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलंदो अथव पब्जी वब्जी वग़ैरह अॼुकल्ह आहे ॿार खिलंदा रहंदा आहिनि त हुन उन्हनि में बि मस्तु मस्तु हिकदमि ज़बरदस्त लॻंदो आहे खिलण में रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलंदो आहे जंहिं सां न उहो हाणे खिले थो जीअं गेम त हुन में न हुन जहिड़े बि न गन शॉट हणंदो आहे न त हुन वाइब्रेट थींदो अथसि हुन जा छा हुनखे रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलंदो आहे उहो ॿार बि ख़ुशि मां बि ख़ुशि हुनखे ॾिसी करे और हिन और हिन मोबाइल लाइ छा चवां ज़बरदस्त फोन आहे बसि